आतां समज तर कोणी शिक्षीत आसा जाल्यार तांकां किदेंय बीन चड रोखडें कळटलें कारण तांकां वाचोंक कळटा तांकां बरोवंक कळटा आतां समज तर कसली स्कीम येल्या आनी ती स्कीम पोस्ट ऑफिसान थंयसर बरयल्लें आसलें की असली स्कीम येल्या म्हण आनी तेचे रुल्स बीन सगळें थंयच सकयल बरयल्लें आसलें जाल्यार जाका कोणाक वाचूंक कळना अें तो बेश्टी ही नोटीस कसली आसतली अशें म्हुणोन सोडटोलो पूण जाका खरें वाचूंक येता तो वाचतलो आनी पयतलो की किदें आसा आनी म्हटल्यार समज जर तुमकां कोणाकय कोल लावपा जाय जाल्यार मागीर थोड्या वेळा तुमकां कळनां जाता की हाजें नांव कशें बरयता हाजो तुमकां नंबर याद आसा पूण हाजें नांव कशें बरयल्लें आसतलें हें तुमकां खबर नासतलें आनी दर वेळा काय तुमकां नंबर याद आसचो ना जे शिक्षीत आसता तांकां जोब ओपोरचुनीटी सदांच चड आसतली आनी अशिक्षीतांक नासतलीत कारण आतेच्या इतले कोमपीटीशनाचे जगांत अशिक्षीतांक आनी ते खंय घेतले कामांक मागीर तसले लोकांक बेश्टे दीस दिसाची अशी मजदुरी करची पडटा घर कामांक बी येवचे पडटा गंवडे जावचे पडटा पूण समज जर तुमी शिकला जाल्यार तुमी एटलीश्ट खंय रिसेपशनार ओर मातसें हांगा थंय मातशें बरोवपाचें काम आसा तसलें तरी तुमी करूंक शकतात कितेंय तरी पयशे मेळटले